السلام علیکم شاداب میرے دوست ہم شاہد بول رہے ہیں پہچانے جی اور سب خیریت اچھا اچھا بڑھیا ہم کہہ رہے تھے نا جب ابھی نئی نئی میری نوکری لگی ہے ہاں تو وہی ٹیکس بھرنے کے لیے مجھے پین کارڈ بنوانا تھا اس کے لیے کیا کرنا ہوگا ذرا تم مشورہ دو ہاں ہاں بالکل بالکل جی ہاں کیا کریں اس کے لیے بتاؤ تو ہاں میرے دوست ہاں میرے پاس سب کچھ ہے جیسے کہ کیا لگے گا دستاویز میں

ہاں آدھار کارڈ ہے ہاں ووٹر آ ڈی کارڈ بھی ہے ہاں بینک کا پاس بک بھی ہے

ہاں ہاں سب کچھ ہے اسی لیے تو میرے دوست تم سے مشورہ لے رہے ہیں تم پہ بھروسہ ہے تبھی تو مشورہ لے رہے ہیں نا تم سے ہاں تو پین کارڈ بننے کے لیے تمہارے پاس تو کوئی ہے ویسے آدمی یہ میرا پین کارڈ بنوا دے جلد سے جلد کیا پندرہ دن ارے یار جلدی بنوا دو بہت مہربانی ہوگی تمہاری اور جتنا جلدی ہو سکے بن جائے ہاں دو سے چار دن میں بنوا دو ہاں میرے دوست بنوا دو

ہاں جیسے تم بتاؤ ویسے ہی ہم کریں گے ہاں بالکل بالکل بالکل ہاں بالکل بہت شکریہ میرے دوست